जिब जुनार फिसिनो मोजां मोनो गोबां माखासे जोंनो नांगौ बायदिसिना बेफोर गासिबावबो जिब जुनारा जोंखौ मोजाङै सुबिदा होयो बेफोर गासैयावबो जिब जुनारखौ फिसिनो मोजां मोनो आरो मानसिया मानसिजों लोगोसे बेफोर जिब जुनारफोरखौबो फिनानै जिउखांलांनो मोजां जायो आरो जोंनि नांगौफोरखौ जिब जुनारफ्रा गावसोरनि गोसोजों जोंनो होनाय जायो आरो जेब्ला जोङो बेफोरखौ फिसिनो मोना अब्ला जोङो माखासे गोबां खामानिफ्राव थाथ'नो गोनां जायो आरो जोङो दुखु मोनो नाथाय उननि समफ्राव बेफोरखौ जों गासैखौबो लाखिनानै आरो फिसिफिन्नो जेब्ला जोङो बेखौ फिसिनो मोना अब्ला जोङो गोसोयाव दुखु मोनो नाथाय अब्लाबो बेफोर गासैखौबो अनगाराव जोङो जौगानानै लायो आरो फिसियो उननि समफ्राव बेफोर गासैबो फैफिनो फिसिनो मोनो बेफोर गासैखौबो जोङो बेनि थाखायनो जोङो जिब जुनारखौ फिसियो